हा मूंखे सिका जमा करण जो ॾाढो शौक़ु हूंदो मां नंढिपण खां वठी सिका रखंदी हुअसि मुंहिंजी ॾाॾी हिकु दफ़ो मूंखे पंज पेसे जो हिकिड़ो सिको ॾिनो हुओ ऐं हिकिड़ो वीह पैसे जो चिक सिको ॾिनो हो उहो मूंखे हाणे बि आहे ऐं मूंखे हिकु दफ़ो मुंहिंजी झूनी पुरानी सेटी खोली त हुनमें मूंखे हिकिड़ी पर्स मिली हुन में वीह पेसे जा ऐं ॾह पेसे जा सिका आहिनि उहो मिखे हाणे बि कंहिं चयो के तूं इहो मूंखे ॾिए मां तोखे इन जो सुठो अघु ॾियां थो पर मां चयोमांसि न ही मुंजी धड़ोहर मुंहिंजे वॾनि वटां मूंखे मिली आहे मां हीअ कहिड़ी बि हालति में कंहिंखे न ॾींदसि न को मां हुन खे विकिणंदसि उहो मुखे लॻंदो आहे की मुंहिंजे ॾाॾी जी मूंखे अमानत आहे उहो मूंखे ॾेई वई आहे उहे मूं वटि अञा ताईं सेफ पिया आहिनि ऐं हुननि जी अहिमियत असांजे जीवन में ॾाढी वॾी आहे